बोले इधर तो हाईवे और बन रहा है मधेपुरा तरफ़ आप लोग की तरफ़ नहीं बना है हाँ हाँ हाँ हाँ उधर तो

हाँ नहीं उधर तो बनना बन रहा है अभी मेरे गाँव हाँ मेरे गाँव से भी निकला है आगे जो पटना जाती है डायरेक्ट हाँ अब सुविधा मिलती है आप लोग की तरफ़ तो उधर नहीं बना है अभी बन गए हाँ बहुत जल्दी बन जाएगा हाँ हमलोग बाइक़ से जाते हैं घूमने के लिए हाईवे की तरफ़

रोड अच्छी है यहाँ हाँ आप लोग की तरफ़ भी बन जाएगा हाँ भाई ठीक है बन जाएगा हाँ वह तो है उधर भी बन जाएगा ठीक है रखते हैं